चित्रां काडपाक हांवें शाळेंत वतना सुरवात केली म्हाका चित्रां काडपाक खूब आवडटात जशीं शेताची दर्याची किनाऱ्याची घर मोर आंबो अशी बारीक बारीक चित्रां काडून म्हाका आतां चित्रां काडपाची खूब आवड निर्माण जाल्ली आसा मागीर आमी शाळेंत शिकपाक गेले तेन्ना सायन्सांतल्यान चित्रां काडपाचे ड्रॉयिंग काडपाचें हेयी म्हाका खूब आवडटाले प्रेक्टीकलाचे ड्रॉयींग काडपाचें दुसऱ्या भुरग्यांक काडून दितालें हांव म्हागेलीं स्वताची बीन काडटाले चित्रां खूब तरेची चित्रां काडपाक म्हाका आवडटात आता तशेंच म्हाका रांगोळी घालपाक आवडटा एक चित्र काडून तेका कलर करपाचो पॅच वर्क करपाचो अशें तरेन म्हाका रूची निर्माण जायत गेली म्हजो आवडीचो चित्रकार म्हणल्यार लक्ष्मण पै हो म्हजो आवडीचो चित्रकार